जैसा कि मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की कलाएँ रही हैं और जाना माना स्थान है मध्य प्रदेश जिसमें से मैं आपको गौड पेंटिंग के बारे में बताऊँगी इसको की जी आई टैग मिला है कला के रूप में गौड जनजाति द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग प्राकृतिक जानवर एवं धार्मिक विषयों के साथ साथ उनके जीवन और तरीको को भी दर्शाती है जिससे हम जुड़ के उनके जीवन के बारे में वो कैसा रेहते हैं कैसा खाते थे उनकी कलाएँ कैसी हैं आदि का हम पता लगा सकते हैं मध्य भारत में गौड़ आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कथा है ये और कला है ये गौड़ आदिवासी समुदाय की संस्कृति को संरक्षित और संचारित करने के लिए बनाई जाती है गौड़ आदिवासी कला में लोक नृत्य लोक नीत और गौड़ पेंटिंग शामिल है और गौड़ जाति के लोग अपनी पेंटिंग द्वारा अलग अलग चीज़ें दर्शाते हैं एक नाचता हुआ प्राकृतिक की ज़्यादा बनावट रहती है प्राकृतिक को ज़्यादा शौ किया जाता है मध्य प्रदेश में हम इस कला से जुड़ के आनंद ले सकते हैं